आज भी हमारे जीवन में उस घटना को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते वो हमारे जीवन की एकाएक लंबा इतिहास रहा है जब हम लोग इन्दिरा गांधी की मृत्यु की गई थी हत्या हुई थी जो कि वो सन मुझे कभी भी नहीं भूलेगा एकतीस ऑक्टुबर उन्नीस सौ चौरासी जब हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था उस समय हम लोग चार बहनें एक भाई थे और मिर्ज़ापुर में रहते थे और हमारे पापा यू पी पुलिस में थे उस समय हमरे पापा ट्रैनिंग के लिए सीतापुर गए थे और हम लोग मिर्ज़ापुर में थे अपने माँ के साथ सारी इस्कूलें बंद हो गई थी यहाँ तक की पूरा वो कर्फ्यू का माहौल हो गया था और हमारी पूरी पुलिस लाइन में एक भय का माहौल कायम हो गया था सारे लोग बुरी तरह भयभीत थे क्योंकि उस समय ये होता था कि कब क्या चीज़ें हो जाएगी अब ये समस्या थी कि हम लोग चार भाई बहन पापा भी नहीं थे और वो जो हिन्दू मुस्लिम का दंगा था उसकी वजह से सारे जो बाज़ार थे सब बंद कर दिए गए थे इस्कूल भी बंद मतलब ना आदमी इस्कूल जा सकता था ना बाहर जा सकता था ना कोई सब्ज़ी मिलती थी हाँ शाम को कहीं से दूध जो ले करके आते थे तो उससे मम्मी दही जमाती थी तो कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी की हम लोगों को सब्ज़ी नहीं मिलता था और शाम को मम्मी हम लोगों की दही रोटी हम लोगों को खिलाती और खुद भी खाती थी और पूरी कॉलोनी में एक ये हमहीं लोगों की नहीं पूरे हमारे पुलिस लाइन में भी वही स्थिति थी सारो चारों तरफ सन्नाटा एक अजीब सा भय कायम था पूरे शहर में और ना कहीं आदमी का आना जाना ना कहीं किसी से बोल चाल कोई हॉस्पिटल भी अगर उस समय अगर हम लोगों को कोई दवा की भी ज़रूरत होती थी तो ये होता था की ऐसी स्थिति में कैसे क्या किया जाए और हम लोगों का उस समय ये भी नहीं था कि आज के समय में तो थोड़ा सा टेलीफोन भी रहता है कि आदमी बातचीत कर लेता है तो ये हो जाता है कि सूचना पहुंच गई है कोई भी चीज़ें हैं तो आदमी कर देता उस समय मोबाइल टेलीफोन की भी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि आदमी अपनी असुविधाएं किसी से शेयर भी कर सके ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा घटना है जो कि आज भी हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते एक बार हम लोग कभी भी बैठते हैं तो वो उन्नीस सौ चौरासी की घटना इन्दिरा गांधी की जो हत्या की गई थी हिन्दू मुस्लिम दंगा वो हमेशा याद बनी रहती है आज के परिवेश में हम लोग उनको अपने बच्चों से भी बताते हैं कभी कभी हम लोग की स्थिति ये होती थी की मम्मी हम लोगों को तो खिला भी देती थी अपने कुछ ना मिलने पे वैसे भी सो जाती थी हमहीं लोगों का नहीं बहुत ऐसे परिवार का जो हमारी पुलिस लाइन में जितनी भी लोगों का परिवार था कभी ये स्थिति आती थी की लोग वैसे भी रह जाते थे क्योंकि पैसा होते हुए भी सामान नहीं मिल पाता था आदमी बीमार होता था दवा के लिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता था ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों के लिए इतनी वो चीज़ थी कि क्या बताया जाए रही बात हाँ कभी कोई चीज़ उस समय अगर त्योहार की भी कोई चीज़ अगर पड़ रहा है कोई व्रत मम्मी का रहता था तो व्रत में भी मम्मी वैसे ही रह जाती थी क्योंकि पूरी मतलब वो मुझे याद तो नहीं है काफी छोटे थे कि कितने दिन का दंगा था कर्फ्यू कितने दिन का लगा हुआ था लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है कि एक हफ्ते तो हमको हम लोग झेले ही होंगे जो कि बहुत ही कष्टमय रहा जीवन उस समय में मेरी मम्मी व्रत रहती थी कभी कभी मेरी मम्मी व्रत में भी पूरा निराजल बस केवल जल पीकर के रहती थी क्योंकि वो फलाहार भी उनको नहीं मिल पाता था क्योंकि व्रत में आदमी जो खाता हे वो मार्केट से ही खरीद करके लाता और उस समय ये स्थिति की मार्के पूरे बाज़ार भी बंद हर जगह पुलिस तैनात थी वो लोगों को भी देख करके डर लगता था की कौन कब क्या कर देगा कहीं से भी कोई गुज़रने भी नहीं देता था कि हाँ यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ एकदम घर में हम लोग बंद सारे भाई बहन एक साथ घर में बंद वैसा तो या तो आज के डेट में कोरोना काल में ही लगा या तो फिर उसमें कोरोना में भी आदमी जैसे बाहर नहीं निकलता था उसी तरह वो स्थिति हमारे उस समय भी उन्नीस सौ चौरासी में भी वो दिख रहा था बस ये था कि इस स वो इस समय से ज़्यादा उस समय दहशत था क्योंकि उस समय चूंकि हत्या की गई थी और वो हिन्दू मुस्लिम दंगा चल रहा था और सामान मिलने में भी असुविधाएं थी